हमसभ तऽ आब एकटा हाउसवाइफ छी हमसभ की करू किछु नहि केलहुँ हाउसवाइफ बनिके रहलहुँ आब सोचैत छी बच्चासभके पढ़ाबी लिखाबी जेना इंग्लिश मीडियममे देने छियै अच्छा अच्छा ट्यूशन लगेलहुँ अच्छा मास्टरसँ पढ़ेलहुँ जे बच्चा निकलि गेल दसमी निकलि गेल ओकरा बढ़िआँ कॉलेजमे दियै बढ़िआँ ठाम एडमिसन करैयै कियो जे जे लाइन पकड़लक ताहि लाइनमे पकड़ेलहुँ कियो इंजीनियरिंगमे गेल कियो मेडिकलमे जेतै जाहिमे जेतै से अपन करतै ओकरा पाछाँ देखियौ ओकरा नीक कैरियर दियौ नीक शिक्षा दियौ तखन ओ आगाँ बढ़ि सकैए अगर अपने नहि करबै तऽ केना बच्चासभ आगाँ बढ़त नहि बढ़ि सकैए इएह हमसभ चाहि रहल छी